میں ابھی ابھی اس شہر میں آیا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آدھار کہاں اپڈیٹ کراؤں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا قریبی آدھار سینٹر کہاں ہے کیا مجھے کوئی ڈاکومینٹس ساتھ لے جانے ہوں گے اور اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہے